گانا گانا آج کے زمانے میں بہت اچّھا کلچر بن گیا ہے جو لوگ گانا گانے کی خواہش کو رکھتے ہیں وہ لوگ ہر روز پریکٹس کرتے ہیں اور ہر روز وہ کھیت کھلیانوں میں گھومنے جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری سانسیں جو ہوئے وہ بہت لمبی ہو جائیں اور کوئی سا تلفظ اگر چھوٹ جاتی ہے گانے گانے میں تو پیچھے سے جملہ ملا کر اس گانوں کو پر کرتے ہیں اور اسی اسی خواہش کو ہمارے کوچنگ سنستھاؤں میں اگر کبھی پریکٹس کروائی جاتی ہے یا اگر اسکولوں میں کبھی پریکٹس کروائی جاتی ہے تو ہمارے ٹیچر بھی بہت کوملتا آوازوں میں انہیں پریکٹس کی انہیں پریکٹس کرواتے ہیں اور اسی کارن ہمارے ملک میں بھی بہت سے ایسے سنگر ہیں جو آج کے زمانے میں بہت اچّھے تلفظ کے ساتھ وہ گانا گاتے ہیں اور سب کو کوملتا آوازوں میں وہ اپنی دلچشپی اور اپنے اندر وہ اپنے ادھر آکرشت کر لیتے ہیں وہ اپنے ادھر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہم اپنے ادھر ہی رہیں وہ گانا اس لیے گاتے ہیں کہ اسے جو بھی دنیا جس موضوع پہ گانا رہتی ہے اس کے اندر وہ گھل مل جاتے ہیں اور